हेलो

अच्छा तो आप कहाँ थे बस में बैठे थे किस स्टेशन की थी बस में बैठे थे कि बस कितने बजे की थी

अच्छा ज्वेलरी तो वो बस कहाँ से कहाँ तक जाने की थी नागपुर से भोपाल तो वो या कहीं स्टॉप पर रुकी थी बस अच्छा तो आपकी कहीं सीट चेंज हुई थी बैग आपके पास था कि वो ऊपर रखा था सेल्फ पर र अच्छा तो आप कौन सी सीट पर बैठे थे अच्छा तो ऑनलाइन बुकिंग करी थी सीट ऑनलाइन बुकिंग अच्छा और आपका बैग कब चोरी हुआ तो ज्वेलरी तो आप बस के में बैठे कब थे बस में बैठे कब थे ग्यारह बजे और जब आपने देखा जब कितने बज रहे थे एक बज रहा था और ग्यारह से एक बजे तक आपने क्या किया था अपने बैग को चेक नहीं किया अच्छा बैग ट्रैवल बैग था बड़ा वाला कौन से कलर का था ब्लू अच्छा तो उसमें क्या था ज्वेलरी तो ज्वेलरी का आप बता सकते हो कैसी दिखती थी

अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा तो उसमें बिल भी था उसका और वो ज्वेलरी का बॉक्स का आप बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता था

अच्छा ठीक है तो आप थ्री सीटर पर बैठे थे कि टू की वन थ्री सीटर पर और सेंटर में बैठे थे की फर्स्ट और लास्ट सेंटर में आजू बाजू कौन बैठा था नहीं जो सीट पर आप बैठे थे ना सेंटर पर थ्री सीटर थी तो आपके बाजू में कौन बैठे थे दो जन हाँ अच्छा तो वो कहाँ उतरे थे आपने बात वात नहीं करी अच्छा बस कहीं रुकी थी पैसेंजर को लेने के लिए हर जगह अच्छा तो आपको कुछ अंदाजा है कि कौन चोड़ सकता है हाँ पुलिस स्टेशन में अग अगर चौबीस घंटे हो गए आपका बैग कब चोरी हुआ था तो अब चौबीस घंटे के बाद आना अगर चौबीस घंटे के पहले आपको बैग मिल जाता है तो ठीक है चौबीस घंटे के बाद आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा ठीक ठीक है